जी हाँ मुझे पाँच नंबर याद हैं सत्रह हजार तीन सौ बारह चौबीस हजार नौ सौ बावन एक लाख पाँच सौ बारह तीन लाख नौ सौ सताईस आठ लाख तिरेपन हजार नौ सौ बावन